में एक साबन लैता हा ओह्दा मिगी नैगेटिव इम्पैक्ट एह् लग्गेआ कि जेल्लै मीं उसी मूंह धोना ओह्दे कन्नै मिकी दाने निकलदे न मूंह् गी गी जिल्लै लान्नां में उल्लै खारश शुरू जंदी पूरी बॉडी दाने कन्नै भरोई जंदी ऐ इस्सा गल्ला हून मेंउसी लाना छड्डू उड़े दा के क्योंकि उसी लान्नां ते मेरा बड़ा बुरा हाल होई जंदा ऐ इस्सै गल्ला मीं उसी लाने गी नी ऐं हून